अॼु देश में ॾाढो क्राइम वधी वियो आहे त असांखे ॾाढी सुरक्षा कड़ी खपे त पुलिस चौकियूं वधाइण खपनि ऐं पुलिस जी ॾाढी पहिरे बाजी हुजणु खपे ऐं पुलिस ॾाढी सख़्तु हुजणु खपे ऐं अगरि थी सघे त पुलिस में भर्ती ज्यादा में ज्यादा माण्हुनि जी रखनि जंहिंजे करे असांखे सुविधाऊं ऐं लाभ मिली सघे क्राइम ॾाढो वधी वियो आहे अॼु अॼु क्राइम ॾाढो वधियल आहे त हुन गुंडा गर्दी ॾाढी वधियल आहे त उन्हनि खे सख़्तु सजा ॾियणु खपे सख़्तु कानून हुननि लाइ अपनायो वञे ताकी हुन जो वरी ॿीहर कोई बि अहिड़ो गुंडा गर्दी वग़ैरह करण लाइ ॾह दफ़ा सोचे त इहो असांखे न करणु खपे जंहिंजे करे सख़्तु कानून ऐं अगरि थी सघे त भई पुलिस में ॾाढी में ॾाढी वॾी में वॾी भर्ती हुजण खपनि जंहिंजे करे पुलिस चौकियूं जॻह जॻह ते हुजण खपनि जॻह जॻह ते हुननि जा नंबर वापरियल हुजनि जंहिंजे करे असां हुन नंबरनि ते फोन करे ऐं उन्हनि खे घुराए सघूं किथे बि कुझु बि क्राइम थिए थो असां उन्हनि खे घुराए सघूं ऐं पुलिस अचे ऐं सख़्तु कारवाई करे ऐं छाहे त हुनखे ॾाढी सजा सख़्तु सजा मिले ताकी ॿियो कोई क्राइम करण लाइ ॾह दफ़ा सोचे ऐं क्राइम जीअं तीअं वञी घटिजे